मधुबनी जिलाक इतिहास मधुबनी जिलामे तऽ बहुतो एहन विद्वान भेलाहे जे आगू बढ़लाहे ओ किछुने किछु अपन जिलाक उत्थान लेल केलथि हेँ एतय जगह जगहपर स्कूल कॉलेज छोट छोट स्कूलसब पहिले उमहर बहुत कम छलै हेँ जाहिसँ कि लोककेँ शिक्षा नहि नीकसँ प्राप्त होइत छलय हेँ सेसभ हुनके सभके देल छनि हमरसभके महानसभ जे गेल छथि जे मधुबनीके मे राजा छलथि हेँ आओर ड्यौढ़ीसभ छै एहन एहन अमृतधारी सिंह एहन एहन बहुतो नाम छनि जेसभ किछु ने किछु केलथि हेँ ओसभ अपन देश विदेश गेलथि आओर देखलखिन हेँ एतय केना छै तऽ ओ चीज ओ अपन गाममे आनय चाहलथि हेँ जे कि अपनासभके घरमे मधुबनिए पेंटिंगके ओसभ कतेक बेसी हुनकेसभके देन छियनि ओसभ देखलखिन हेँ जे घरमे लोक करैए ओकरा किछु नहि सम्मान भेट रहल छै ओकरा केना ओकरा बढ़ाबी जाहिसँ कि हमर पूरा मतलब विकास होयत हमर समाजके मधुबनीके केना ओकरा हम आगू बढ़ाउ न्यूजसभके द्वारा न्यूजसभमे देल गेलैए रिपोर्टरसभ अपन अपन वक्तव्य लिखलथि हे ओकरा आगू बढ़ेलथि हेँ सर गङ्गानाथ झाके तऽ सरिसबके छथि ओ हुनकर अथी पूरा आयल छनि सौराठ सभा होइत छै मधुबनिएके नामी छै सौराठ सभा एक जगह छै ओहिठाम होइत छै आ सर गङ्गानाथ झा सभ तऽ हमरसभ मतलब मिथिला लेल एकटा बहुत पैघ उपलब्धि छथिन ओसभ मान छथिन